हैलो हां जी हां जी एह् महाराज तुस मिस्त्री होर बोला दे महाराज जी जनाब महाराज कोई इ'यां कोई डाइनिंग टेबल बनाना होग बनाई सकदे जां नेईं बनाई सकदे ओ चलो ठीक ऐ फ्ही तुस मतलब कि कोई टैम ऐ तुसेंगी बनाने जां कोई मतलब कोई नाप छाप लैने दा कोई टैम होग अच्छा यरो फ्ही अगर में आना पेई गेआ फ्ही घरा आह्ले लाड़ियै बी औना पौना ते भी पसंद दी चीज होंदी अगर इ'यां अपने दिक्खे बनाए दा होंदा ओह् अच्छा रौंह्दा चलो अगर जेह्का बनन अगर जेह्का बने दा बी होग ते मतलब किन्ने तक बनी सकदा कि इन्ना अच्छा मतलब नेईं आखर फ्ही बी इन्ना अगर फ्ही बी अपना आइडिया होंदा कोई अच्छा अच्छा नेईं अगर तुस इन्ना कोई टाइम कड्ढियै आवेओ अगर घर अपने ते नाप ठाप लेई लैएओ ते फ्ही मतलब अपना पता लग्गी जंदा न बस इत्थें कालोनी आई जाना तुसें कालोनी पुच्छी लैना इत्थें जिसी मर्जी पुच्छी लैएओ मेरा नांऽ गिरधारी लाल ऐ चलो ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ चंगा